जवान गायके देखभालके लिए हमरा सबके इएह देशी गाय छै आओर ओकरा अच्छा तरहसँ देखभाल करय लए जाहिसँ कि ओकरा भोजनमे कुट्टी मतलब कुट्टी जैसे भूसा दो तीन टोकरी भूसा उसमे दाना मतलब मकइके दर्रा आओर उसमे सुधा दाना आओर चोकर आओर नमककी मात्रा आवश्यकके अनुसार नमकके मात्रा दे दैले आओर उसमे दो बाल्टी पानि डालके ओकरा अच्छा तरहसँ मिक्स कर देइ ला आओर गायके उसमे लगा देइ ला सानी बना देलै बस गाय अच्छा तरहसँ ओकरा खाइ लै है आओर बाल्टीमे पानि दे दै लए बस पी ले है पी लै है आओर अच्छा तरहसँ रहै छै आओर प्रजननके समय जब बच्चा जन्म लै है तब गायपर थोड़ा जादा ध्यान देवेके पड़ै है ओकरामे गन्दगी शरीरमे ना लगल रहैके चाहियै ओकरा गरम पानि करिके पूरा शरीरके दो बार दिनमे धोवैके शरीरके धो दै ला पूरा शरीर को धोके तेल मालिश रोज दो टाइम करिके आओर ओकरामे फिनाइलके तेल डालके पूरा शरीरके साफ करै लए बच्चाके भी ओकरा अच्छा तरहसँ सेम्पू लगाके स्नान करवै ला गरम पानिसँ जोकि कोई कीड़ा आओर बैक्टेरिया सब उसका शरीरमे ना रहै ना रहै जिससे कोई बीमारी नऽ हो अच्छा तरहसँ गरम पानिसँ पूरा शरीरके धोके दिनमे दो बार पूरा उसको थन को भी दो तीन बार धो लै ला जे कोई भी ओकरा गन्दगीके कारण कोई बीमारी नऽ हो जिससे अच्छा तरहसँ ओ दुध दे सके आओर बच्चाको अच्छा तरहसँ दूध पिला सके बच्चाको अच्छा तरहसँ दूध पिलानेके बाद भी गरम पानिसँ ओकरा साफ करिके अच्छा सूती कपड़ासेँ उसको पोछ दै ला जिससे प्रजनन अच्छा तरहसँ बच्चाको रहै स्वस्थ्य रहै